सरजी मां ए नई बाईक वरिती आहे छह महीना थी विया उन खे हाणे उन बाईक खे एन मूंखे थोरी मोडीफ़ाए कराइणी आहे त कुझु आईडिया ॾींदा कंहिं हिसाब सां मोडीफ़ाए कराइणी हुजे एफ़ ज़ेड आहे याम्हा जी एफ़ ज़ेड

त हुन में साएलेंसर में आवाज़ु अचिणी खपे ऐं लाईट जेकी अॻियां आहे हू थोरी वधारे हुजे अहिड़ी कहिड़ी लाईट जेकी वधीक व वाईट लाईट वांगुरु ऐं साईड लाईट बि ॿ गॾु ॿरिणियूं खपनि जॾहिं मां ब्रेक लॻायां ईअं करे ट्रैंडींग में जेको हा उहो वारो उहो च खपे बरोबरु

ठीकु आहे

ओके त एली एल ई डी लाईट मतिलबु मिड में बि लॻी वेंदी न मतिलबु साईड लाईट सां गॾु मिड में ठीकु आहे ओके हा ठीकु आहे त हम्म हम्म ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं कुझु हुन में बाईक में अगरि म्यूज़िक सिस्टम अहिड़ो कुझु लॻाइण जो आहे या टच स्क्रीन ऐं अॻियां अचे ओला ओला वग़ैरह में टच स्क्रीन आहे त ईअं अॻियां टच स्क्रीन डिसप्ले

ओके ठीकु आहे हम्म हम्म ओके ऐं हे पंहिंजो

हा हा

ही त जामु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे हा न न ही त पक्को ही त विझिजो ई जि मुंहिंजे बाईक में पूरो सेफ़ रहे वधारे ख़र्चो न करे पोइ अॻियां वञी करे छो की अॼु बम्पर बि स्पीड ब्रेकर बि त ठाहिया अथनि की गाॾी मतिलबु उछिले ई थी

ठीकु आहे त मुंहिंजो हिकिड़ो ही लाईट जो कमु करे छॾिजो हिकिड़ो मिड लाईट जो साईड लाईट जो जंहिं में एल ई डी लॻाइजो ऐं सीट कवर मटाए विझिजो ऐं मूंखे न हिकिड़ो कलर बि चेंज कराइणो आहे त कलर हीअ मूं वटि ब्लू कलर आहे उन जो त हाणे हू कहिड़ो कलर मतिलबु ट्रैंडींग में हले पियो हू कहिड़ो हले पियो कुझु आहे ओके

ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे त पोइ मां अॼु बाईक रखी थो वञां पोइ जीअं तव्हांखे की मतिलबु तव्हां वटि अचे मालु त लॻाराए छॾिजो मां पोइ खणी वेंदुमि मंगल जो या ॿुधर जो खणी वेंदुमि